ہمارے پاس جو موبائل ہیں جو کہ ٹیلی ویژن کو بھی دور کر دیا ہے موبائل سے ہم دنیا جہاں چیزوں کی سرچ اور ان کی جانکاری لے سکتے ہیں موبائل ایک ایسا ٹیکنالوجی بن گیا ہے جو کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے دور کسی رشتے دار کسی بھائی سے بات کرنے کی زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی ہے تو موبائل ایک ایسا بنیادی شکل بن گیا ہے ٹیکنالوجی کا جو کہ اچھی بات ہے اور ضروریات میں ایک اہم ضروری موبائل بھی بن گیا ہے انسان کے لیے آج کل کے دور میں تو یہ سب ٹیکنالوجی کا ہی ایک اثرات ہے جو کہ ابھی ہم لوگوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے

یہ چیزیں آج کل کے انوارومنٹ میں گھل مل گھل مل سی گئی ہے کہ ہم لوگ سارا کچھ زندگی کا پورا کام اس موبائل کے اندر ہے اگر مجھے نیوز پیپر پڑھنا ہے تو گوگل پہ انٹرنیٹ کے ذریعے نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں پڑھائی کرنی ہے تو گوگل کے ذریعے پڑھائی کر سکتے ہیں اور دیگر انسٹیٹیوٹ یا اکیڈمی کا کلاس لے کر ہم موبائل کے ذریعے اس چیز کو سر انجام دے سکتے ہیں تو ٹیکنالوجی ہمارے انوارومنٹ کے اندر ایک اہم رول ادا کرتی ہے

اور ٹیکنالوجی اس طریقے سے ہمارے زندگی کو آسان بنا دیا ہے اگر ٹکٹ کاٹنی ہے تو اس کا ریلوے آئی آر سی ٹی سی ایپ کے ذریعے موبائل سے ہی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی ہم لوگ گھر بیٹھے ٹکٹ بنا لیتے کہیں جانا ہو تو گوگل میپ کے ذریعے تو اس کا راستہ مجھے مل جاتا ہے ہمیں مل جاتا ہے تو یہ چیزیں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے زندگی کے اندر بہت ہی متاثر کیا ہے اور یہ چیز کو آسان بنا دیا ہے آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی ایک اہم رول ادا کرتی ہے ہر فیلڈ میں ہر چیز میں پڑھائی کو لے کے اور دیگر آفس کے اندر کھیل کے اندر بھی اور بہت سارے چیزوں کے اندر ٹیکنالوجی کا اہم رول ہے اور یہ چیز ہر انسان کو متاثر کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی اگر ایک دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ساری کے ساری دنیا بیس سال سو سال پیچھے چلی جائیں گی تو انٹرنیٹ جو ٹیکنالوجی کا ایک اہم حصہ رول ادا کرتی ہے موبائل کے ذریعے ڈیش ٹاپ کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے اور دیگر ٹیکنالوزی جو ایکوپمنٹ ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے تو یہ ٹیکنالوجی زندگی کو اس طریقے سے آسان بنا دیا ہے